असां सिंधियुनि जो मुख्य विशेष व्यंजन आहे हिकिड़ो त कढ़ी चांवर ॿियो त कोकी ऐं ॾही ऐं ॿियो पकोड़ा हे त असांजे घर में ठहंदा ई ठहंदा आहिनि असांजे सालनि खां वठी असांजी दादी असांजी ममी असांजी नानी जॾहिं बि नानाणे घर वेंदासे त बि असां इहे ई खाईंदा हुआसे ऐं मुंहिंजे मुंहिंजे ममीअ जे घर में त सालनि खां वठी सूमरु जे ॾींहुं कढ़ी चांवर ठहंदा ई ठहंदा आहिनि आलूअ जा टूक बि असां ठाहींदा आहियूं ऐं कढ़ी चांवर जीअं पहिरीं मुंहिंजी ॾाॾी ठाहींदी हुई तीअं हाणे मुंहिंजी ममी ठाहींदी हुई हाणे मां बि हूअं ई ठाहींदी आहियां कॾहिं बि उनमें को बि तरीक़ो अलॻि न अपनाईंदा आहियूं जीअं बेसण भुञी सॼा भाॼियूं विझी करे ठाहींदा हुआसीं हाणे बि असां हूअं ई ठाहियूं जीअं दाल पकवान बि उहे ई मैदे जा पकवान उहा ई चणनि जी दाल ठहंदी आहे उन सां गॾु ॿ चटिणियूं बसरु अचार उहो सभु असां हाणे ताईं बि ठाहींदा आहियूं ऐं जीअं कोकी पचाईंदा हुआसीं कोकी में बि बसरु धाणा फूदिनो ॾाड़ूं खटा मिर्च विझी करे जीअं गीह में सचे गीह में कोकियूं पचाईंदा हुआसे तीअं हाणे बि हूअं ई तरीक़े सां असां घर में कोकी पचाईंदा आहियूं